میں جب طویل ٹور پہ جاتا ہوں تو میرے ساتھ اپنے ساتھ میرے کچھ خاص چیزیں رکھ لیتا ہوں کیونکہ راستے میں کام آ جائے حسب ضرورت چیز رکھتا ہوں جیسے کہ میرے ساتھ واٹر بوٹل اور کچھ اسنیکس اور ایک صاف توا ٹاول رکھ لیتا ہوں کھانے پینے کی چیزیں جیسے ہلکی پھلکی چیزیں کہ سفر بھی آسان ہو اور دوسرے غیر ضروری چیزوں کی ضرورت نہ پڑے اس طریقے سے استعمال کر لیتا ہوں وقتاً فوقتاً پانی پینے کی ضرورت پڑتی ہے پانی کا بوٹل کچھ اسنیکس کیونکہ دو چار گھنٹے میں بھوک لگتی ہے تو کچھ ہلکا پھلکا کھا لئے اور حسب ضرورت ٹراویل کر سکے واٹر بوٹل اسنیک ہے کچھ جوسیز رکھ لیتا ہوں ساتھ میں اور ایک دو فروٹس رکھ لیتا ہوں لنچ ٹفن ایسا نہیں لیتا کیونکہ ٹراویل میں ہے دوسرے چیزوں کی ضرورت پڑ جاتی ہے اسی لئے جوس فروٹس تھوڑا لائٹ اسنیکس لے لے کے اپنا سفر طے کرتا ہوں